प्रणाम प्रणाम आप बोलिए आपका नाम क्या है हाँ आप क्या करते हैं कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आ कहाँ से आते हैं पढ़ने अच्छा पढ़ पढ़ाने आते है ना कितने बजे मतलब थोड़ा टाइम से कितने टाइम से कितने बजे आते है कितने बजे जाते है अच्छा आने वाले मतलब कोई तकलीफ आ रहा है मतलब की कोई परेशानी आनी तो नहीं है

तो लेट लेट कभी कॉल हो जाता है उसके कारण भी होता है किसके कारण होता है मतलब वह बताइए रीजन विजन होगा ना अच्छा पढ़ाने आते हैं तो लेट भी होता होगा तो लेट लेट होने की रीजन बताइए वहाँ पर क्या पैदल आते हैं या गाड़ी से आते हैं बाइक से कैसे आते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने आते हैं तो ओह अच्छा वहाँ पर मतलब पढ़ाते हैं तो मतलब क्लास में कोचिंग की कमी हुई तो कैसे कमी कोई कमी लगता है आपको अच्छा हम कोशिश करते हैं बच्चा लाने का आप आप सही से पढ़ाईगा तो ही ना बच्चा आएगा आप तो समझाइए उसे अच्छा इस बार इस बार इस बार कॉलेज को अच्छा पफामेंस परफॉरमेंस करना है तो सही से पढ़ाइए और मतलब की और व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए ना हमको जो कमी है वह हम देखते हैं हम मतलब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जो बाहर से कमी है वह हम देखते हैं समझ जाएगा पढ़ाइएगा तो सही से समझाने पर सब समझ आता है ना बच्चा नहीं समझेगा कैसा कौन समझेगा

अच्छा हम गवर्नमेंट से बात करते हैं इस बात पर कि सैलरी आपका बढ़ाया जाए लेकिन परफार्मेंस के हिसाब से ना सैलरी बढ़ाएगा मतलब बच्चा भी कम आ रहा है ता ऊ अच्छा उस सबको हम ध्यान देंगे देख रहे हैं ऊ सब के बारे में स्कूल मतलब सही है ना तो वह सब तो मतलब वह ठीक है सब सही है मतलब की यहाँ कॉलबैक जो बोले कॉल की व्यवस्था नहीं है पानी की व्यवस्था नहीं है मतलब हमारे हम देखते हैं बोल देंगे गर्वमेंट को ठीक है